देखिऔ मछरी कै प्रकारके भेलै मछरी भेलै जेना बुआरी मछरी भेलै रौह भेलै आओर कतली भेलै गोल्डेन भेलै एँ गि गिलासकप भेलै तऽ जेना मछरी पकड़ैके हर तरहके हर आदमीके अपना अपना स्टाइल हइ जेना हम मछरी पकड़ै ले गेलिए बुआरी बुआरी मछरी पकड़ै ले गेलिए हम कहिओ पकड़ने नहि रहिए हम ओकरा एन्ना कऽ कऽ पकड़लिए ओ हमरा हाथसे पिछड़ि गेलै पिछड़लाके बादमे ओ भागि गेलै तऽ हर हर मछलीके अपन अपन भागैके रहैके स्टाइल होइ हइ कोनो मछरी सुविधासे पकड़ा गेल कोनो मछरी सुविधासे नहि पकड़ाएल सब सब सुविधासे पकड़ा गेल कोनो मछरी सुविधासे नहि पकड़ाएल तऽ अब ओहो मछरीके दिक्कत होइ हइ दिक्कत भेलाके बादमे जे हइ से सबकिछु अथी होइ हइ हेललाके बादमे जे हइ से मछरी बड़ा बढ़िआँसे ओ भागि जाइ हइ बहुत आदमी भेल जे एक्के बेरमे मछरी मछरीके दबोचिके पकड़ि लेलक बहुत आदमी भेल जे मछरीके पकड़ने पै पएलक जल्दी कखनहु ओन्ने पानीमे कखनहु एन्ने पानी कखनहु एन्ने पानीमे होइत रहै हइ मछरी पकड़लाके बाद जे हइ से सब मछरी तऽ एक्के जगह रहै हइ लेकिन सब मछरीके रहैके तरीका रहैके सब चलैके घुमैके जेना बुआरी भेलै कतरी भेलै कतरी एक्के बेर उछलि मारै हइ बोआरी जे हइ से भुइआँ पकड़िके चलै हइ माटि पकड़िके चलै हइ कतरी जे हइ से माटि नहि पकड़ै हइ पानीमे तैरलक जादा जेना गैँची मछरी भेलै ओ कादोमे रहल जेना सिङ्गही भेलै ओहो कादोमे रहै हइ सबकिछु मछरी अलग अलग होइ हइ अँए चावलसब ठीके हइ इएहसब बात हइ आओर कोनो विशेष कारणवला बात नहि हइ ओ बादमे देखल जेतै